जौगानाय आरो देरनाय बिथिंआव कक्राझार जिल्लायाव गाहायै गाहाय जेंनायानो जाबाय रांखा राजखान्थियाव

समफोरानो रांखान्थिनि राहानि गेजेरजों थांना थानो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय माखासे राजखान्थिगिरिफोरनि थगायनाय मानाय हुदाफोरा जोंनि गामि ओनसोलफोरनियाव फोथायनायखौ खम खालामदों आरो बैफोरनि थाखायनो जेरै बिसायखथिनि समाव गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा मोजां मोजां बाथ्रा बुङो गामिनि माखासे जौगानायनि बाथ्रा जेरै गोबां रोखोमनि जेरै लामा दालां बायदि बानायनानै होनो होन्नानै गोबां खोथा बाथ्रा मोजां मोजां बुङो आरो बेफोर माखासे खोथाफोरखौ होनानै गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रानो ओरैनो बुंनायल' जानाय बिदिनो दैजासो जाजोबो बेफोरनि थाखायनो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ गामिनि सुबुंफोरा फोथायनोनो गोबाब गोब्राब मोनो गामिनि लामा बायदिफोरखौ मोजाङै मावफुंनानै होवा आरो गोबां खेब गामिनि खौरां लाहोवाबो खामानिफोरखौ मावनानै होलाङा बेफोरनि थाखायनो राइजो राजाफ्रा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि सायाव रागा जोंनाय बेरखाङो बेखोनो